आर्यन ट्रेवेल एजेंसी से बात कर रहे हैं भैया वो मुझे ना टेन सीटर गाड़ी चाहिए थी क्रेटा वेब जो भी हो उस वक़्त वो उपलब्ध हो जैसे मुझे ये चाहिए पर सत्रह तारीख़ को चाहिए अभी जो सत्रह तो आप देख लीजिए आपके पास को हाँ जो भी उपलब्ध हो मुझे तो टै हम दस लोग हैं तो फिर ऐसी गाड़ी दीजिए ना जिसमें हम लोग मतलब दस लोग बैठ सकें मतलब हमें क्या है घूम जाईं जाना है घूमने नहीं मुझे सत्रह को ही चाहिए हाँ जो भी है मुझे गाड़ियों का उतना मालूम नहीं है आप देख लीजिए उस वक़्त जो भी उपलब्ध हो तो आप मुझे दे दीजिएगा ठीक है सत्रह तारिख़ को और पैसे वैसे कितना लगेगा वो बता दीजिए कि दस लोगों का मतलब टेन सीटर गाड़ी का कितना लग जाएगा चार्ज आएगा यहीं यहीं आस पास एक तो हमें अपने रिश्तएदारों के यहाँ भी जाना है और कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं चाहिए हमें यही एक दो घंटे के लिए अपनी गाड़ी चाहिए

ढाई सौ मुझे समझ नहीं आया मतलब कितना कितने रुपये लगेगा ओन द ये बताइए अच्छा ठीक है तब टोटल पूरा मदलब सब इनौ लग जाएगा मुझे जाद अच्छा थोड़ा कम नहीं हो सकता नहीं नहीं हमें तो ग्वालीयर के अंदर ही है बाहर तो जाना ही नहीं है ठीक है तो फिर आप सत्रह तारीख़ को सूबह नौ बजे के आस पास मैं आपको फ़ोन कर दूँगी तो आप मुझे भेज दीजिए अब वो गाड़ी को औ ध्यान रखिएगा कि वो हाँ तो वो मैं आपको मिर्च कर दूँगी एडभान्ड भेज दूँगी ठीक है धन्यवाद